हैलो

तुस कौन बोला दे तुस जम्मू जम्मू शा बोला दे में ना जम्मू घूमन आई दी ते मी तुस दस्सी सकदे कि इत्थे केह्ड़े केह्ड़े मंदिर न शैल शैल जित्थै में घूमी सकदी आं

हां माता वैशनो इक अच्छा आं ते तुस मी गाइड करी सकदे ओ उत्थै रस्ता कि'यां कि'यां जाना अच्छ ठीक ऐ ते किन्ना किन्ना किराया किराया किन्ना किन्ना अच्छा अच्छा अच्छा होर होर कोई जगहा हैन

अच्छा होर ठीक ऐ चलो ठीक ऐ आहो ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक